السّلام وعلیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ جی

جی جی بالکل آئیے گا بتلائیے آپ کو کیا چاہیے سب کچھ ہمارے یہاں موجود ہے چکن مٹر مٹن فرائی جی جی تو یہ اگر آپ کو چکن چاہیے اور ملے گی آپ کو ڈیڑھ سو روپئے پلیٹ ہے اور روٹی پڑے گی آپ کو پانچ روپئے پر کی روٹی اور اگر آپ چاول وغیرہ لینا چاہیں گے تو اس کی پلیٹ پڑے گی آپ کو نبے روپئے کی

ہاں سلاد تو آپ کو اس کے ساتھ ایسے دی جائے گی اور وہ پڑے گی آپ کو ایک سو چالیس روپئے میں آپ کے روم تک جی آپ کے روم تک لگ جائے گا بیس منٹ آنے میں ہاں جلدی کرا دے گا آپ کے پاس پندرہ منٹ لگ جائے گا اصل میں پیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے نا تھوڑا

اچھا وہ آپ کو ملے گی ساڑھے تین سو روپئے کلو ساڑھے تین سو روپئے پرتی کلو کے اعتبار سے آپ کو دے دیا جائے گا آپ جتنی چاہے اتنی آڈر کرا سکتے ہیں جی بس ٹائم لگے گا جتنا کھانے میں لگے گا پانچ منٹ اور زائد لگے گی اس میں ٹھیک ہے نا چلو ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس بھجوا دیں گے آپ تھوڑا انتظار کریں ٹھیک ہے السلام السّلام علیکم